ہاں ہلو ویری گڈ مارننگ جی ہاں میری بک شاپ ہے ڈیلر ہیں جی ہاں میرے یہاں ساری کتابیں اویلیبل ہیں آپ لے سکتے ہیں ہاں ہاں میرے یہاں ساری کتابیں ہیں اردو ادب کی بھی ہیں اور عربی کی بھی ہیں جو بھی آپ بول سکتے ہیں میرے یہاں ساری کتابیں آپ کو ہر ٹائم مل سکتی ہیں

جی جی میرے یہاں آپ کو یہ ساری کتابیں مل جائیں گی اور میں آپ لے سکتے ہیں اس کو اور جی جی آپ کو میرے یہاں اور اور مکتبہ سے آپ کو بالکل الگ سے الگ میرے یہاں ملے گا اور سب سے اچھی کوالٹی ہم دیتے ہیں اور آپ کو اس کے اوپر ہم ڈسکاؤنٹ بھی کرتے ہیں اور مکتبہ سے میرے یہاں آپ کو ڈسکاؤنٹ ڈسکاؤنٹ آپ کو ٹن پر سینٹ سے ففٹین پر سینٹ تک آپ کو مل سکتا ہے جی جی آپ ہمیں جلد بتا دیجیے کتنی کتنی پیک کرنی ہے ہم اسی حساب سے آپ کو جی جی بکھرے موتی چھ ہوگئیں جی جی ان کی کتابیں آپ جی دوسو کر دیجیے اس کو اوکے یہ بھی ایک چھ کر دیے ہیں دنیا میرے آگے مفتی تقی صاحب کی جی جی چھ جلد یہ بھی ہوگئیں چھ سیٹ جہاں دیدہ ہاں ٹھیک ہے یہ بھی مل جائے گی آپ کو ٹھیک ہے جہاں دیدہ چھ دس جی جی پس مرگ ٹھیک ہے یہ بھی پانچ ہوگئے جی آپ آپ کو پہنچائیے آپ دو تین دن میں آپ کو پہنچ جائیں گی جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے